हम भौतिक पुस्तकसँ ज्यादा अहाँकेँ इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक पसन्द करैत छी जे इलेक्ट्रॉनिकमे हम बहुत किछु पढ़बाक पढ़लहुँ हेँ जाहिमे अहाँकेँ बिजलीके हर कामकेँ बताएल गेल अछि जेना बल्ब फ्रिज टी वी गॉदरेज वगैरह आर ईसभ अहाँकेँ रोजमर्राके चीज छलै जे घरमे छथि जे किछो खराब भऽ गेल यए तऽ अहाँ हुनका ठीक करबाक लेल जब अबैत हमरा तऽ ने हम ओकरा ठीक करब तऽ ओहिलेल तऽ ज्ञानके आवश्यकता पड़त जाहिके कारण इलेक्ट्रॉनिक्सके बुक पढ़ैत छलहुँ हेँ जाहिसे हर तरहके ज्ञान इलेक्ट्रॉनिकके बारेमे कोनो ई वायर एना जुटतनि कोना की हेथिन से सभ जानकारी मिलैत अछि तऽ ओ इलेक्ट्रॉनिक पुस्तके पढ़ि कऽ मिललै हेँ तेँ हमरा भौतिक पुस्तकसँ ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिके पुस्तक पसन्द करैत छी